हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ समय हुआ है और मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ काम करा है जिसके साथ बहुत ही मुश्किल था वह मेरे कलीग थे जोकि मेरे साथ ही काम करते थे किंतु कुछ समय से हम दोनों की अनबन होती थी क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाते थे और चिल्लाने लगते थे कि लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है और मैं उनकी बातों को अनसुनी कर देता था और जब मुझे चिल्लाते थे मैं उनसे दूर चले जाता था और मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता था मैं अपने काम से काम मतलब रखता था और मैं उनको बोल देता था कि आप भी अपना काम करिए आप मुझपर ध्यान मत दीजिए इस तरीके से मैं उनके साथ काम करता था साथ ही में जब वो मुझे चिल्लाते या मुझपर गुस्सा होते तो मैं उनको खाने के लिए कुछ लाके दे देता था ओर वहाँ से निकल जाता था मैं काम करने लगता था और लोगों के साथ बातचीत करने लगता था जिससे मैं उन्हें एक मतलब उनसे दूर हो जाता था और उनकी बातों को अनसुनी करने लगता था